इक दिसम्बर उन्नी सौ सतासी दो अक्टूबर ठारां सौ नत्तर पदरां अक्तूब अगस्त उन्नीस सौ संताली बारां जून दो ज्हार पंज दस अक्टूबर उन्नी सौ सतह्तर